जी बोलिए

ये अपने को महीदपुर के पास हमारा गाँव है दुबली तो यहाँ पर ला तीन किलोमीटर पास में ही है ज़्यादा दूर नहीं है इतने रुपये का नहीं इतना चार्जेस तो लगता ही नहीं पास में तो है महीदपुर के इतना तो लगेगा ही नहीं क्योंकि जो भी भैया आते वो तीस रुपये में तो चार्ज रहता है उनका तीस से ज़्यादा वो चार्ज रहता ही नहीं इतना पास में है फिर आप सत्तर रुपये बता रहे हो सत्तर रुपये चार्ज थोड़ी न है किस बात के सत्तर रुपये भाई नहीं मैं तो आपको तीस रुपये ही दे पाऊँगा इससे ज़्यादा नहीं दूँगा आपको मैं तीस में दे नहीं तो मैं तीस रुपये का बोला है आपको तीस रुपये में अगर ला सकते हो तो लाइए क्योंकि फिर क्यों नहीं आएगा जब सब डाल रहे हैं तीस रुपये तो क्या साठ से कम में नहीं होगा क्या तो एक काम कीजिए में साठ भी नहीं दूँगा मैं चालीस में बात कर लीजिए आप

चलो ठीक पचास की भी अगर बात मान लेते हें तो कब ले कर आएंगे आप कल सुबह तो मुझे जरूरत तो आज थी

ठीक है अब अगर कोशिश करें आप कि जितना जल्दी हो सके सात बजे तक ठीक है फिर भेज दीजिए आप यहाँ लाने के बाद ही आपको चार्ज दिया जाएगा है न हाँ ठीक है दे देंगे है न जी ज़रूर वहाँ से निकलो तो एक बार फोन जरूर लगाना आप ठीक है हाँ